भारतीय मीडिया जो संचारु अलॻि अलॻि भाङनि में शामिलु आहे टैलीवीज़न रेडियो सिनेमा अखबार पत्र ऐं इंटरनेट मीडिया जो मुख्य कमु माण्हुनि खे जानकारी ॾियणु आहे मीडिया समाचारु शिक्षा मनोरंजन ऐं ॿियनि तरहनि जी जानकारी ॾेई करे माण्हुनि खे दुनिया जे बारे में ॼाणण में मदद करे थो मुंजे हिसाब सां ख़बर अॼुकल्ह जे माहौल जे हिसाब सां ई ॾेखारिंदा आहिनि हर हिकु शहर में जेको जेको थींदो आहे उन जी जानकारी पाण खे न्यूज़ में ॾींदा आहिनि मिसालु तौरु हाणे ई तारीख़ ॿावीह हिकु ॿ हज़ार चोवीह में अयोध्या में राम मंदर जी प्राण प्रतिष्ठा जी हर हिकु जानकारी ॾिनी हुई हुता जी हर हिकु ॻाल्हि ॾेखारी हुई पाण घर में वेठे वेठे ई सभ ॻाल्हियुनि जी ख़बर ॾिसी सघूं था ऐं भॻिवान जा दर्शन बि करे सघूं था खाली ईअं ई न ॿियों मौसम जी ख़बर बि ॾींदा आहिनि कहिड़े शहर में कहिड़ो वातावरणु आहे कहिड़े शहर में केतिरी थधि आहे केतिरी गर्मी आहे किथे केतिरी बरसाति पई आहे उन सभिनीनि ॻाल्हियुनि जी जानकारी बि पाण खे ॾींदा आहिनि ॿियों माण्हुनि खे पिचरूं ऐं मनोरंजन जे लकतियूं जाणकारी बि ॾींदा आहिनि ॿियों धार्मिक कथाऊं ऐं भगत जी जाणकारी बि पाण खे ॾींदा आहिनि माण्हू घर में वेठे वेठे ई भॻति ॿुधी सघनि था मां एड़ी इलाही न्यूज़ चैनल ऐं

ॿियूं समाचार बि ॾिसंदी आहियां पढ़ंदी आहियां दैनिक भासकर गुजरात समाचारु संदेश जन सदा इहे सभई समाचार पत्र जे बारे में बि मां ॼाण रखंदी आहियां